जय झूलेलाल डांस में असां ईअं त भाग स्कूल जे टाइम खां वठंदा आयां आहियूं पर ईअं कोई वॾे प्लेटफॉम ते असां न कुझु कयो आहे डांस जे इसमें लेकिन ईअं असांखे रुचि घणी आहे डांस में पोइ जीअं

और बाक़ी ईअं प्लेटफॉम ते अलॻि सां प्रतियोगिता जे चलते बचपन में कयो आहे पर हाणे ईअं कोन कयो आहे लेकिन अगरि हीउ प्रशन आहे की भाग वठणु चाहींदासीं की न भाग छो न वठंदासीं छोकी अॼु इहा ॾाढी ज़रूरत थी वई आहे जोकी मानसिक समस्याऊं माण्हुनि जे पास इलाही थी वियूं आहिनि त कीअं न कीअं पाण खे उहो ख़ुशि करण लाइ कमु करे थो पियो पाण खे ख़ुशि करण लाइ उहो हमेशा प्रयासरत रहंदो आहे त इन लाइ भॼन बि नृत्य बि सभु कुझु ज़रूरी आहे